आधुनिक समय में समाज का विकास की तरफ जितना बढ़ रहा है उतना पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह बंदिशें महिलाओं पर लगाई जाती हैं जितना दौर हम आगे बढ़ रहे हैं महिलाएँ उसमें पूर्ण रूप से भाग नहीं ले पा रही हैं कुछ परिवार महिलाओं को पूर्ण रूप से आजादी देते हैं किंतु कुछ परिवार में उन्हें घर से बाहर निकलने का भी आजादी नहीं हैं स्वतंत्र रूप से कहा जाए तो हम स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं कर पाए हैं महिलाएँ शिक्षा के मामले में जिस प्रकार आगे बढ़ रहीं हैं उस प्रकार से उन्हें पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं दी जाती है कहीं ना कहीं उन्हें रोका जाता है चाहे वह दफ्तरों में हों घरों में हो खेतों में काम करने के लिए जाने वाली महिलाएँ हों पुरुषों के मुकाबले उन्हें मेहनताना भी कम दिया जाता है और कार्य भी अधिक कराया जाता है